औ नंगौ जोंनि जिउनि राहाया मोब्लिबनि सायाव सोनारो जेब्ला पावार कात जायो बा मोब्लिबा गैया जायो अब्ला जोंनि जिउआव गोबां रोखोमनि गोहोम खोख्लैयो जेरै मोब्लिबनि सोरांजों फरायनाय लिरनायाव आरो न'नि गोबां खामानियाव गोहोम खोख्लैयो आरो गोबां बायदि बायदि बेहाय जाय सुबुंफोरा निखावरि एबा रांखान्थि हालोदाव गोग्लैयो सोनाय बिसोरनिया इनभाटारनि राहा गैजाया आरो जाय सुबुंफोरना रांखान्थि हालोदाव जौगानाय बिथांमोनहा इनभाटारनि राहा दङ